बिहारमे कतए बिहारमे कोन जगह कोन जिलामे छिए नहि बिहार कि मधेपुरा हँ तऽ आबू मधेपुरा सिँहेश्वर अस्थान छै आओर तकर बाद एतए एतए कुमारखण्डमे खेदन बाबाके थान छै ईसब एगदम

हँ हँ तऽ आबू एतहु पूजा पाठ कै लेब फेर दोसर दिन जे छै सहरसा चलि चलि जेनाइ छै मत्स्यगन्धा मत्स्यगन्धा हँ तऽ पटनो चलि जेनाइ छै हँ हँ एगदम हमे आओर दौड़ले जएबै तऽ टाइम टेबुल एगदम फिट करू एगदम चलि देनाइ छै हँ हँ ओ तऽ जब जब मन मन्दिर जएबै घुमै ले तऽ ओ जैए पड़तै ने घुमै फिरैलए

जएबै तऽ पूजा करैलए खै पीके जएबै फलहारी कि उपासमे जएबै पूजा नहि नहि पूजा पाठ करैलए लोक आदमी घरपर खाइओ पी लेलक आओर नहि कतेक आदमी मने व्रत कै के जाइ छै जे बाबा जल चढ़बै जे छिअऽ निम्मक तिम्मक नहि खएलक उपास रहि गेल हँ उपास नहि हँ नहि हँ हँ हँ पासमे बढ़िआँ रहै तबे ने व्रत शुभ हेतै पहिले एन्ने कै लेबै तब बनमनखी पहिले एन्ना कै लेबै तब बनमनखी बनमनखिओ जएबै नहि हँ चलू बनमनखिओ चलि जेनाइ छै जएबै कथीसे मोटरसाइकिल जे ट्रेनसे ट्रेने तब तऽ समय बेसी लागत

हँ पूजा पाठ कै लेबै आओर ट्रेनके आशामे एस्टेशनपर बैठल रहबै आओर मोटरसाइकिलपर जएबै तऽ पूजा पाठ करलिए आओर बस गाड़ी स्टार्ट करलिए चलि देलिए हँ हँ समय बेरबादे होइ छै कतए हँ ट्रेन खरचा कम हेतै ट्रेनसे खरचा कम हेतै तऽ कम समयमे घरो ने चलि अएतै कम समयमे घरो चलि आबै छै हँ अपन गाड़ी रहै छै चुटचुट काम हेतै चुटचुट चलत हँ ट्रेने ठीक रहतै तब ट्रेनसे बढ़िआँ रहतै खाए ले लै लेबै किछु नहि नहि चूड़ा फ्राइ नहि लेबै अरबा चूड़ा ओतए दही लै लेबै खै लेबै जब व्रत करबै तऽ नमक खएबै

हँ हँ ओतए अरबा चूड़ा रहतै दही आओर रसगुल्ला ओहिपर धै देबै कपड़ा लै लेब चारि पाँच सेट नहेबै भिङ्गबै कखन सुखतै नहि सुखतै हँ जब जब तिरथे करै ले निकलनाइ छै तऽ सब सेट रहना चाही ने

हँ पूजा पाठके अथी लै लेबै बरतन बरतन हेलो पूजा पाठके बरतन लै लेबै एकटा लोटकी एकटा आरती करैलए आरती करैलए लै लेबै हँ मेला तऽ लागै छै

शिवरातिमे मेला लगतै तऽ शिवराइतेमे चलनाइ छै

हँ घुमि फिरि अएनाइ छै एगदम

गाड़ी हँ गाड़ी अपना अपन हेतै तऽ हेतै नहि तऽ ककरो माँगिओ लेबै अपनोँ छै हुँ हुँ हँ हँ मनिहारिओ चलि जएबै मोटरसाइकिल लेतै तऽ बहुत तीरथ हेतै हँ महादेवपुर घाट हुँ हँ

आबै छी हर जगहके परसादो लिए पड़तै